मढ़ो अज्जकल बड़ा गै मुश्कल ऐ जेह्ड़े बच्चे इन्ना इन्ना पढ़ा दे इन्ना इन्ना पढ़ा दे तां बी इत्थें जम्मू किश बी नीं ऐ उनेंगी ते हून नौक नौकरियां गै नेईं हैन गौरमैंट बी ऐसी ऐ कि नौकरियां गै हैनी हैन जेह्ड़े अगर नौकरियां लब्भन उनेंगी बचारें बच्चें गी बाह्र जाना पौंदा घर कशा दूर जाना पौंदा बाह्र बाह्र बाह्र गै न नौकरियां ते इत्थैं साढ़ै इत्थैं रियासी जम्मू ते किश ऐह् नी ऐ ते जेह्ड़े बचारे पिच्छै घर आह्ले होंदे ओह् रेही जंदे बचारे इ'यां गै बाह्र जंदे ते बाह्र उड़े गै होई जंदे बच्चे बी मढ़ो नौकरियां नेईं हैन अज्जकल उनेंई बड़ा गै ओह ऐ जेह्ड़े जेह्ड़े लोक न उ'नें घट्ट घट्ट इ'यां उमरां करियै ते बनाए दे कागज पत्तर रटायर होआ दे नी हैन ते नौकरियां कुत्थां आह्ननियां बच्चे इन्ने इन्ने पढ़े लिखे दे बी बेकार